नमस्ते नमस्ते मैम हमको घूमने के लिए गाड़ी चाहिए थी वो जौनपुर से जौनपुर के हैं हम्म जौनपुर घूमना है मंदिर मंदिर में सितला माता के

तो आप गाड़ी दे दें यहाँ पर जंघई स्टेसन पर साढ़े चार बजे भेज दीजिएगा हाँ ठीक है अच्छा हाँ हम पहुँचे नदी में तो नहा लेंगे ना और पंचम के यहाँ ठीक है और रेस्टोरेंट है खाने के लिए अच्छा चलिए तब ठीक है तब हम नीचे आएँगे और नहीं हम अकेले ही रहेंगे नहीं मत जौनपुर पूरा घूमना है हम्म हाँ ठीक है हम आ रहे हैं आप अपनी गाड़ी भेजिए हम आ रहे हैं हम्म ठीक है हाँ ठीक है वहाँ पर भी दर्शन कर लेंगे वहाँ पर भी घूमने की जगह है ना पैसा कितना लगेगा पाँच हज़ार इससे भी कम करिए इतना महंगा कह रहीं हैं

हम्म हम्म तो थोड़ा और आएँ

ठीक है ड्राइवर का क्या रहेगा दारू उरू तो नहीं पीता है ना ठीक है नमस्ते